हा मुंहिंजी माउ खे पैंशन मिलंदी आहे उहो पा प्रोफैसर हुई लेकिन हाणे एज थी वई आहे उन्हनि जी त उहा हाणे टीचिंग न कंदी आहे लेकिन अञा तक उन्हनि जी पैंशन ईंदी अथनि ऐं जेके वरिष्ठ नागरिकू जे अनुकुल ईअं प्रक्रिया आहे उहा ॾाढी तमामु सुठी आहे पैंशन प्राप्त करण जी जेकी प्रक्रिया आहे ख़ूब इजी आहे हिकु फॉर्म भरणु वञिबो आहे जंहिं जंहिंमें उहो पंहिंजी डिटेल विझी करे ॾे जमा कंदियूं और वरी पैंशन ईंदी रहंदसि